چانک بجلی چلی گئی میں بستر لگا ہی رہی تھی اور لائٹ بلنک کر کے بند ہو گئی پہلے تو ایک سیکنڈ کے لیے اندھیرا چھا گیا لیکن میں نے ترنت اپنے موبائل اٹھایا اور اس کو ٹارچ آن کیا سردی کا موسم تھا تو میں نے دو کمبل نکالے اور اچھی طرح لپیٹ لیا سر تک ڈھک لیا تاکہ ٹھنڈ اندر نہ آئے پھر سوچا چلو دیکھتی ہوں بجلی کا کیا مسئلہ ہے میں نے اپنا فون کا ڈاٹا آن کیا اور بجلی والے بورڈ کے ایپ چیک کیا وہاں کوئی الرٹ نہیں تھا تو میں نے ترنت ہیلپ لائن نمبر ملایا انہوں نے بتایا کہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے اور لگ بھگ ایک گھنٹے میں لائٹ واپس آ جائے گی میں نے ان کا شکریہ ادا کیا فون رکھا اور سوچ لیا کہ جب تک لائٹ آئے تب تک موبائل کی روشنی میں ہلکا سا کچھ پڑھ لیتی ہوں یا کمبل میں چپ چاپ لیٹ جاتی ہوں